मध्य प्रदेश में अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती ओर घूमने फिरने के लिए बहुत सारी जगहें हैं जिनमें सबसे पहले भोजपुर का शिव मंदिर जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी शिव लिंग स्थापित है शिव जी की दूसरा सलकनपुर का मंदिर यहाँ पे एक हज़ार से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे भी जय सेन माता का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे हर मनुष्य की हर मनोकामना बहुत जल्दी सम्पूर्ण हो जाती है भीमबेटका भीमबेटका में शैल चित्र बने हुए हैं बहुत सारे बाड़ी बरेली बाड़ी बरेली में राम जी के साथ जाम्बवन जी के बहुत सारे ऐसे निशान उपस्थित हैं जो यह बताता है कि राम जी बाड़ी बरेली भी आए थे सीहोर सीहोर में गणेश जी का बहुत जाना माना मंदिर है जहाँ पे मनुष्य के हर मनोकामना पूरी होती है मेरी भी एक हुई है साँची स्तूप जहाँ पर बुद्ध जी का मंदिर है वहाँ पे बुद्ध जी की बहुत सारी प्रतिमाएँ हैं और यहाँ घूमने का बहुत अच्छा ट्यूरिस इस्पौट है उज्जैन उज्जैन में महादेव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है उज्जैन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जिनकी पत्नी मृगनयनी जहाँ पे राजा को बहुत माना जाता है और विक्रमादित्य काली माता जी के बहुत बड़े भक्त थे उस नगरी में उज्जैन में शिव जी का मंदिर है जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है रायसेन रायसेन में रायसेन का किला बहुत प्रसिद्ध है नरसिंहगढ़ नरसिंहगढ़ में भी एक किला है जो हमने देखा हुआ है ये जितनी भी मैंने जगहें बताई हैं यहाँ पे सब जगह मैं जा चुका हूँ